ہندوستانی فیشن کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ کہ ہندو اگر آپ کو ہندوستانی کپڑے پسند ہیں تو آپ اُنہیں پہنیں ہندوستانی ہونے کے ناتے میں نے دُنیا بھر میں لوگوں کو ہندوستانی کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے آپ نے اُن لوگوں کو کُرتا پہنے خواتین کو ساڑیاں پہنے اور بہت سے لوگوں کو ایسے وہ وستو پہنے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ہندوستانی کلچر سے جُڑا ہُوا ہے لیکن کچھ وقت سے کچھ وقت میں مغربی فیشن نے ہندوستانی فیشن کو تھوڑا سا کم ختم کرتے کر دیا ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے دھوتی آتی تھی اب وہ دھوتی بہت کم دیکھنے کو مِلتی ہے لوگوں کو کچھ گاؤں کے علاقوں میں دیکھنے کو مِلتی ہے پینٹ شارٹ آ گئی ہیں نئے نئے فیشن کے کپڑے آتے جا رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں کپڑے بہت زیادہ بدل گئے ہیں کہنا ہوگا کہ ہم ساڑیوں میں دیکھتے تھے ہر خواتین کو ساڑیاں پہنے ہوئے لیکن آج کے ٹائم میں جینس ٹاپ اور نئے نئے طرح کے کپڑے آتے جا رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو میں بھی ایسے کپڑے پہننا پسند کرتا ہوں جو کہ مجھے کمفٹیبل محسوس کرائے کہ آج کل جینس دیکھتے ہیں تو ہم جینس ایسے بہت جسم پر چپکی ہوئی ہوتی ہے کہ اُٹھنے میں بیٹھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اِسی طرح سے اگر آپ کُرتا پاجامہ پہنیں گے تو آپ کو ہَوا بھی لگے گی آپ کا جسم ایک اچھا سا محسوس کرے گا ڈھیلے ڈھیلے کپڑے ہوں گے خواتین کے لیے ساڑیاں آتی تھیں اب ہم زیادہ تر کپڑے اپنے آس پاس کے ایریے سے ہی پسند خریدنا پسند کرتے ہیں جہاں سے ہمیں تھوڑا سستا بھی مِلے اور کپڑا بھی اچھا مِل جائے اور یہ سب چیزیں ہمیں ایک ساتھ مِل جاتی ہیں تو اُس میں آسانی ہو جاتی ہے